हैलो हां जी नमस्ते जी बस ठीक तुस सनाओ बस इत्थै होंदे घर किसदा किसका किसका एक मिनट मेरे को आवाज़ नी सुनाई दे रही है इक मिंट दोबारा बोलो केह् आखा'रदे रेट उ'ऐ जेह्ड़ा पैह्ले हा बस दुकानै उप्पर ही ऐ

हैन कोई दस पंदरां टाइम दस टू चार हां जी बस ठीक तुस सनाओ कुत्थें होंदे अज्ज्कल हां उ'ऐ पैह्ला ही ऐ हां जी हां जी हां जी बस सब कुछ पैकेज रक्खेआ होंदा कोई नी तुस आएयो कोई नी तुस साढ़े कोल आएयो लाग्गे इ'यां केह् ऐ पूरे पैकेज दा रेट रक्खेआ होंदा न कोई नी आएयो तुस आ'ऊं सनाह्गी तुसें कि'यां केह् ऐ बस ठीक तुस सनाओ कुत्थें होंदे अज्ज्कल कोई नी तुस आएयो कोई नी लाएयो चक्कर ओके

बस ठीक होर बच्चे बगैरा ठीक न होर मम्मी डैडी बी ठीक न बस ठीक थोह्ड़ा जकाम बगैरा लग्गा दा मोसम दी बजह नै बस हून थोह्ड़ा फर्क ऐ ऐ थोह्ड़ा फर्क महां कोई नी लाग्गे तुस लाएयो हां दुकाना'र ही न